جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا آپ کے خیال میں لوگوں کو اپنے ریاست اور اُس کے جغرافیہ کے بارے میں مزید جاننا چاہیے جی بالکل جاننا چاہیے انسان جہاں رہتا ہے وہاں کے بارے میں اُسے جتنی زیادہ معلومات ہو بہت اچھی بات ہے اِس کے علاوہ جس ریاست میں وہ رہ رہا ہے اُس کے بارے میں جسے جاننا چاہیے جیسے میں اُترپردیش کی رہنے والی ہوں تو یہاں کے بارے میں جَن سنکھیا کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یہاں کہ کتنی جَن سنکھیا ہے یہاں کا جو یہ ایریا کتنا بڑا ہے یہاں کے ندیوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یہاں سے کون کون سی ندیاں بہتی ہیں یہاں کے جھرنے کے بارے میں پتا ہونا چاہیے یہاں کے جو تاریخی عمارات ہیں اُن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سی ہیں کس نے بنوائی ہے اور اِس کے علاوہ یہاں مطلب کن کن چیزوں کی کھیتی ہوتی ہے کون سے موسم میں کون سی کھیتی کی جاتی ہے جیسے کہ یہاں پر گیہوں چاول وغیرہ کی زیادہ کھیتی ہوتی ہے اور اِس کے علاوہ یہاں پر کون سی مطلب کون سے ایسے کام ہیں جو زیادہ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ